मिथिलाके लोक परम्परासँ जे किछु आबि रहलए तकर पालन करबाक पूर्ण चेष्टा करैत अछि एहिमे द द द्वारिपर प्रवेश द्वारिपर पानि मिला कऽ गोबर छिड़ छिड़कबाक जे प्रचलन अछि तकर पाछू छै जे पवित्रता रहय आ पवित्र रहलासँ लक्ष्मीके निवास ओतहि होइत छनि जाहिठाम पवित्रता रहैत छै तैँ तैँ एकर प्रचलन मिथिलामे आबि रहल अछि